गुड इवनिंग टीचर

हाँ जी

सर मैं सुबह दस से दो बजे तक तो अपने ऑफ़िस में बिज़ी होती हूँ तो आप इसके बाद का टाइम बता दें तो मैं आ सकूँ नाइन से टेन पी एम ओके मैम ओके मैम टैन ए एम तक मैं आ जाऊँगी कोई प्रॉब्लम है आई मिन कोई कम मार्क्स आए जो मैम वह इस बार प्रैक्टिस नहीं हो पाई शादी वादी अटेंड करने लगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएँ इसलिए उसका टेस्ट ख़राब हो गया है जी मैम अब आगे से ध्यान रखूँगी जी मैम नैक्स्ट टाइम कोशिश होगी अब उसे वेडिंगस नहीं अटेंड करने देंगे अब उसको स्टडीस् फोकस करवाएँगे अब ज़्यादा ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे ओके मैम मैं उनसे बात करुँगी कि हिंदी के लिए ज़्यादा वह प्रिपरेशन करे जी मैम मैं कोशिश करूँगी मुझे बस यह ऑफ़िस के वर्क होते है पर मैं इसको साइड में रख के अब उसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी और उसके सब्जेक्ट में मैं थोड़ी हेल्प करुँगी यस मैम आप बोल रहीं हैं यस मैम आप सही बोल रहीं है अब मैं कोशिश करुँगी तो मैं कल से जब मीटिंग के लिए सुबह आ सकती हूँ ना मंडे को सुबह नौ बजे तक मैं बच्चे को लेकर आऊँ या फिर उसको टाइम से उसके स्कूल टाइम पर ही भेजूँ अपने साथ में टाइम लेट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम मैम टीचर्स को और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मतलब मेरा अलग से पेरेंट्स टीचर मीटिंग होना तो मैम मेरा टाइमिंग मतलब अलग है ना इसलिए